हेलो आहाँ कारवाँ रेस्टुरेंट सँ बाजि रहल छियै हाँ हमर आर्डर लिख लेब हमरा छोओ गोटाके भोजनके लेल आर्डर दऽ रहल छी कनी आहाँ ठीकसँ लिखब हमरा तेरह टा रोटी जीरा फ्राई राइस दाल मखनी एक पनीर कढाई आओर पनीर तन्दूर कऽ देबै तऽ ओकर बाद आहाँ चारिगो डिस्पोजल पानी कऽ देबै और बिसलरी पानी आओर ताहि मे गिलास आहाँ आठ टा कऽ देबै आओर आहाँ लस्सी कऽ देबै आओर कोल्डड्रिंक केँ आहाँ कि तीन सए एम एल वाला छओ टा से कऽ देबै आओर हमर आहाँ एड्रेस लिख लिअ राधेकृष्ण टेम्पल पाहीहाट नियर चन्दन श्रृंगार सदन